हाँ जी मैं बिहार के बेगूसराय जिले से बोल रहा हूँ मेरा नाम वैभव कुमार हुआ मैं एक आम आदमी हूँ और मुझ मुझे कुछ अ बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी आपसे लेना था

सुनिए न आप हम थोड़ा धार्मिक टाइप के आदमी हैं तो हमको थोड़ा धार्मिक स्थल के बारे में बताइए बिहार में बिहार में कौन कौन सा धार्मिक स्थल है घूमने वाला वो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा मुझे जानकारी लेना था मैंने सुना है कुछ हमको कुछ गया के बारे में बताइए उस मैंने सुना है जो वहाँ का जो भूमि है बहुत पवित्र है वहाँ का फल्गु नदी इस सबके बारे में थोड़ा बताइए थोड़ा उधर जाने का मन था

और ये थोड़ा इधर के बारे में बताइए पटना के हनुमान मंदिर के बारे में पटना के महावीर मंदिर के बारे तो कब कब वहाँ जाना ठीक रहेगा वहाँ पर क्या किस तरह का मंदिर है थोड़ा उसके बारे में बताइए अच्छा मंगलवार को जाना है न आप गए हो वहाँ पर आप गए हैं कब गए थे आप प्रसाद कुछ चढ़ाए कि नहीं वहाँ ठीक है अब फुर्सत मिलेगा तो हम भी जाएँगे इस इस ई जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद